जैसा कि हम बताएँ हैं कि हम ग्रेजुएट हैं हम बी ए कर रहे हैं तो फिर हमें मेरी फेवरेट बुक है सोशलॉजी क्योंकि हम सोशलॉजी से बी ए कर रहें हैं बी ए किए हुए हैं तो हमें मेरी फेवरेट बुक है समाजशास्त्र की क्योंकि उसमें हमारे जो समाज है समाज के बारे में हमारे प्राचीन समाज कैसा था फिर उसके बाद सबसे पुराना समाज कैसा था उसके बाद बीच में कैसा हुआ फिर अब मॉडल समाज के बारे में बताया गया है और जो प्राचीन समाज थे उसमें कितने मतलब कठिन परम्पराएँ थीं बहुत ज़्यादा उसमें कठिन काम था बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब स्त्रियों को बहुत समझा स्त्रियाँ जो थीं उन्हें बहुत ही घूँघट में आड़ में उन्हें रखा जाता था उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वह बाहर जाएँ किसी से बोलें मिलें कुछ भी करें तो उन्हें वह सुविधा नहीं दी गई थी बच्चों अभी उसमें ये दिखाया गया है कि प्राचीन समाज से नए समाज में कितना अंतर हुआ है उसमें एक चैप्टर है जो कि उसमें बताता है कि प्राचीन समाज से नए समाज में कितना है अंतर हुआ है तो जैसे प्राचीन समाज में महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी सिर्फ उन्हें घर में रहना है दिन भर पल्लू में रहना है खाना बनाना है झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है चूल्हे पर खाना बनाना था और बहुत सारी ऐसे काम थे बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि उन्हें ऐसे घर के अंदर तक ही सीमित रखा जाता था उन्हें बाहर नहीं रखा जाता था सोशलॉजी की बुक हमें यह बताती है और अभी क्या है कि अभी औरतों को पूरी फैसिलिटीज़ दे दी गई है जैसे कि उन्हें बाहर काम करने भेजा जाता है कि वह बाहर काम भी कर सकें और लोगों से खुल मिल सकें सबसे बात कर सकें और कमा भी सकें घर का खर्चा भी उठा सके आज कल का तो समाज यह है कि घर पर आदमी बैठे रहते हैं और औरतें बाहर घर का पोषण करती हैं और प्राचीन समाज में क्या था जैसे किसी औरत को लड़की हो गई सिर्फ लड़की लड़कियाँ ही हो रही हैं जैसे एक दो तीन चार तो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था क्योंकि उनका वंश बढ़ाए वह मतलब लड़का उनको हो लेकिन आज के समाज में ऐसा कुछ नहीं है अब लड़कियाँ लड़कियाँ लड़के के बराबर हो गई हैं और प्राचीन समाज में दहेज प्रथा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कि हम लोगों को लड़कियों को मतलब कि लोगों को परेशान किया जाता था जैसे बहुत सारी लड़कियाँ आत्मदाह कर लेती थीं बहुत बहुत लोगों को मार दिया जाता था कोई इतना टॉर्चर किया जाता था कि वह ख़ुद से आत्महत्या कर लेती थीं प्राचीन समाज में जैसे किसी की लड़की की शादी हुई और उसको दहेज नहीं दिया गया तो उसके ससुराल वाले उसको परेशान करेंगे कि तुम्हारे यहाँ से तुमको हमको दहेज ही नहीं दिया गया और यह वो जाओ अपने पापा से मांग कर लाओ तो वह बेचारी घर में परेशान को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि वो परेशान हो जाती थी तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थीं लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब जो हमारे सरकारी सुविधा है उस हिसाब से लड़कियाँ केस कर देती हैं पुलिस केस जिसकी वजह से अब लोग डरते हैं कि भाई लड़कियाँ पढ़ी लिखी जागरुक हो गई हैं तो फिर इनसे थोड़ा दूर रहो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सोशलॉजी के द्वारा पता चलती हैं हमारे समाज के बारे में पता चलती हैं कि हमारा समाज कैसा है और कैसे पहले कैसा था और कैसा है पहले लोगों की विचारधारा क्या थी अब लोगों की विचारधारा क्या है सो इस इस प्रकार मतलब समाजशास्त्र हमको बहुत पसंद है क्योंकि इसमें समाज से जुड़ी लोगों की सोच से जुड़ी सारी बातें हमारे इस बुक में रहती हैं